पहिलेके जमानामे नहि नहि तऽ हॉस्पिटल छलै आओर ना ही ओतेक सुविधा आ आ पहिलेके जमानामे तऽ गाम अपना घरमे ही सभ अपना अपना दवाइ दवाइ पहिले तऽ दवाइ भी नहि छलै औषधिसँ काम होइ छलै पहिले लोक नहि हॉस्पिटल छलै नहि इस्कुल छलै किछु भी नहि छलै पहिलेके जमानामे लोक बहुत मतलब कष्टदायी छलै हुनकासभके अभीके जमानामे मिथिलाञ्चलमे हमरासभके गाममे ओतेक सुख सभ सुविधा नहि अछि जेकि ककरो इलाज मतलब ढङ्ग तरीकासँ होइत आओर ककरो लऽ जयबाक लेल थोड़े बहुते दूर जयबाक जयबाक हमरासभके पड़ैत अछि एहिसँ हम सरकारसँ नम्र निवेदन करै छी जे हमरासभके गाममे अस्पताल बनाबैके लेल कोशिश करै